ہندوستان میں آب و ہوا ایسی ہے جیسے کچھ علاقوں میں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے ٹھنڈ کے دن میں کہیں پہ ٹھنڈ کے دن میں گرمی بھی پڑ جاتی ہے تو کہیں پہ نارمل رہتا ہے ہندوستان میں بہار راجیہ میں ٹھنڈ کے سمے میں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے اتنا کہ لوگ لوگ کانپ اٹھتے ہیں اور گرمی کے سمے میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو لوگ ویسے بھی بلبلا جاتے ہیں گرمی سے اور ہوا کے سمے میں ہوا اتنی زور سے آتی ہے کہ لوگوں کے گھر اڑ جاتے ہیں سب اڑ جاتا ہے بکھر جاتا ہے سب کا بہت نقصان ہو جاتا ہے

اور مہاراشٹر راجیہ میں سب سے اچھا مہاراشٹ راجیہ ہے وہاں پہ نہ زیادہ دھوپ پڑتی ہے نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ ادھر کا موسم خراب ہوتا ہے ٹھنڈ میں اچھی سی ٹھند رہتی ہیں نہ زیادہ ٹھنڈ رہتا ہے نہ زیادہ گرمی اور آدمی اپنا سکون سے رہ لیتا ہے اور اسی طرح راجستھان ہو گیا ادھر کا موسم گرمی میں بہت زیادہ گرم پڑتا ہے راجستھان ہو گیا گجرات ہو گیا ادھر بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور ٹھنڈ بھی اتنی ہی پڑتی ہے تو لوگ اسی طرح بس سمجھ لیجیے کہ آدمی آب و ہوا ایسی ہی ہے ادھر کی ہندوستان میں کہیں زیادہ ٹھنڈ پڑ گئی کہیں کم ٹھنڈ پڑ گیا تو انسان جیسے تیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے کر رہا ہے اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے اب کیا کر سکتے ہیں جو ہے وہ چل رہا ہے مہاراشٹ کے کچھ علاقوں میں گرمی کے ٹھنڈی کے سمے بھی وہاں پہ ایسا موسم رہتا ہے جیسے نارمل نہ گرمی نہیں نہ سردی نہیں تو ادھر بہت زیادہ سکون رہتا ہے مہاراشٹر میں ناسک ضلع ہو گیا شولا پور ہو گیا یہ سب ضلعے میں بہت اچھی ٹھنڈ نہیں بھی ہوتی ہے تب بھی بہت اچھی ٹھنڈ ہوتی ہے تب بھی بہت اچھا سکون رہتا ہے ادھر اتنی ٹھنڈ کا پتہ نہیں چلتا ہے اور گرمی کے سمے بھی اتنی گرمی نہیں لگتی ہے ادھر پہاڑی علاقہ ہے تو آب و ہوا ادھر کی بہت بڑھیا ہے اور سب سے زیادہ خراب بہار کا ہی حالت ہے بہار میں سب سے زیادہ جو جو موسم آیا اس موسم میں ادھر بربادی ہی ہوتا ہے زیادہ گرمی آیا تو آدمی پریشان زیادہ ٹھنڈ ہوا تب بھی آدمی پریشان زیادہ ہوا آئی تو گھر اجڑ جاتے ہیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے